पारंपरिक डांस जी ॻाल्हि कई वञे त मां गर्मियुनि जी छुट्टी में मुंहिंजी गोठु वई हुयसि जिते ई कल्चर प्रोग्राम ऐं सां ॾाढा कुझु थींदा रहंदा आहिनि त मां बि हिकु प्रोग्राम में वई हुयमि जिते हीअंर नई पीढ़ी जेका नया छो नंढा माना इहो युवा पीढ़ी आहे जेकी छोकिरा छोकिरियूं आहिनि हूअ पारंपरिक गाननि ते डांस करे रहिया हुआ ऐं उहे बि घुमर ते जेके राजस्थान जो अ नंबर वन डांस जो पारंपरिक डांस चयो वेंदो आहे ऐं उन्हनि डांसनि में उन्हनि खे ॾाढी रूची पारंपरिक गाना मां त काल बैलियुनि डांस बि ऐं उन्हनि में एडी रुचियूं आहिनि जेके अॼु जे गाननि में रूची न हुअनि ऐं हुओ एडी सुठी परफॉर्मेंस पई ॾिननि की उन्हनि जो कॉर्डिनेशन ईअं सभु ॾिसी करे ॾाढो सुठो पियो लॻो ऐं लॻो पए की भाई पुराणनि गाननि में एतिरो मजो आहे एतिरो की भाई अॼु बि नई पीढ़ी बि उन खे आप अपनाए पई ऐं ॿियों नया नया तरीकनि सां उन खे पेश पई कनि जीअं पहिरीं जीअं पहिरीं काल बैलियुनि जो डांस थींदो आहे त पहिरीं उथालन जी मथा इनहनि जे मथा सभिनी ऐं तलवार जो डांस उनखे बि युवा पीढ़ी पंहिंजो डांस ॾेखाए रहिया हुआ सभु ॼणा ऐं उहो परफॉर्मेंस एडो सुठो हो की सभु ॼणा उनमें भाग वठण जी इच्छा पई ॾेखारियनि ऐं चयो वञे त पारंपरिक डांस मतिलब इयो ई आहे की पुराणनि जेके बि पारंपरिक गाना हूंदा उन्हनि ते डांस हिकु त फास्ट थींदो आए ऐं ॿियों स्टैप एड़ा इज़ी हूंदा आहिनि की हर कोई कैच करे वेंदो आहे घुमर जीअं ॿुधायो घुमर में डांस एडो फेमस आहे की काजे बि के नई फिल्मुनि में ॾिसी वठो केतिरी फिल्मुन में घुमर जो डांस ॾेखारियो वेंदो आहे ऐं घुमर एडो पसंदि कयो वेंदो आहे की हर किथे उनखे यूज करे सघंदा आहिनि की भाई कहिड़े बि गाने में पाण घुमर खे पाण थोरो सो टॉपिक ॾेई था सघूं